हमरा आओरके गाममे पोखरि हइ ने तऽ पोखरिसँ ने तऽ बहुत अच्छा सुविधा होइ जे अगर नहि रहितै तऽ मकइ उकइ रोपली तऽ ओ सुखि जेतै अगर पानी हमेशा तऽ बारिश नहि होइ बारिश हमेशा होइ हइ तब ने ओहिके सुविधा अगर बारिश नहि तऽ मकइ तऽ सुखि गेलै आलू सुखि गेलै गहूम हइ गहूम रोपलियै तऽ गहूम तऽ सुखि गेलै तऽ ओ पोखरि रहतै तब ने अच्छा जे पोखरिसँ पानि पटबैके तऽ ओहिसँ दमकल लगेबै दमकल लगाकऽ तब पाइप दने पानी लऽ जेबै तऽ अपना अच्छासँ मकइके खेती भेलै तऽ मकइमे पानि पटेबै गहूमके भेलै गहूममे पटेबै आलू भेलै आलूमे पटेबै तऽ ओहि पोखरिसँ हमरा आओरके बहुत अच्छा सुविधा लागै हइ जे बहुत सुख होइ हइ अपना गाममे मैसना पोखरि हइ तऽ आओर ओ पोखरि नहि रहितै तऽ सभ परिवार भूख भूख कऽ मरि जेबै जे बारिश होबे नहि करै हइ तऽ पानिके सुविधा कहाँसँ अएतै पानिके सुविधा तऽ नहि रहतै आओर ओ पोखरि हइ तब ने ओहिदने पानी घीचिकऽ लऽ जाइ छिए बोरिङ्गसँ आओर खेतमे तऽ खेतमे लऽ गेली तऽ पटैली अपना तऽ अच्छासँ उपजा भेल गहूमके मकइके आलूके हरेक उपजा अच्छा ओहिसँ पोखरिसँ भेल जे ओहिसँ पानि लऽ गेली पटैली तऽ तऽ ओ पोखरिसँ बहुत अच्छा लागै हइ पूरे परिवारके आदमी कि जे पूरे